وعلیکم السلام آپ کون بول رہی ہیں جی بولیے کوئی کام تھا اچھا اچھا اچھا آپ کو کس ٹائپ کا سامان چاہیے تھا فرنیچر کا اسکول والا یا مطلب گھر کے لیے چاہیے تھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں جی جی جی جی ارریا میں ہمارے ہمارے یہاں بس اسٹینڈ کے بگل میں دکان ہے یہاں ہم ہول سیل ریٹ پہ دیتے ہیں آپ آئیے آپ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہر کوالٹی کا سامان ہمارے یہاں ملتا ہے لو سے لو کوالٹی کا میڈیم کوالٹی کا ہائی کوالٹی کا آپ جس ٹائپ کا لینا چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں آئیے دیکھیے اور مناسب قیمت سے آپ کو مل جائے گی اور سب دکانوں سے آپ کو میرے یہاں مناسب قیمتوں پر ملے گی ہیلو آواز جا رہی آپ کے پاس وہ آپ چیز جیسا دیکھیں گے نا تو آپ کو اسی حساب سے سامان بھی رہے گا آپ کو جس ٹائپ سے آپ دیکھے آپ کے بجٹ کے اندر بھی آئے گا جی جی جی جی وہ آپ کے بجٹ کے اندر ہی آئے گا آپ کے بجٹ سے باہر نہیں جائے گا ہم بجٹ کے اندر ہی آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل آپ بالکل ہمارے یہاں سامان آپ لیں گی تو آپ کو بالکل آپ کو انکار نہیں ہوگا ہم سامان دیکھنے کے بعد آپ دیکھیے آپ دیکھ کر کے آپ کو ایک ڈزن میں سامان پسند آ جائے گا آپ آئیے ہمارے یہاں ٹھیک ہے ساگوان کی لکڑی کی کا جو آتا ہے پلنگ بہت اچھا ہوتا ہے نہیں نہیں اس میں خراب نہیں ہوگا اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی سامان ایک دو کوالٹی کا ہوتا ہے ایک ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے ایک میڈیم کوالٹی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جس ٹائز کا لینا چاہیں گے اور جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک اچھی ہوتی ہے ایک تھوڑی اس سے ڈبلیکیٹ کم اس کی ہوتی ہے آپ اچھا لیں گی تو اس کو آپ کو مل جائے گا وہ بھی ہاں بالکل گارنٹی دیںجیے ہم آئیے تو ٹھیک ہے آئیے آئیے السلام علیکم جی جی ہماری دکان ارریا میں ہے بس اسٹینڈ کے بگل میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ دیکھ کر کے وہ آامنے سامنے دیکھیے گا نا تو تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے آئیے اللہ ب نہیں